ہاں میری ایک پسندیدہ کتاب ہے جو ابنِ صفی کی ہے وہ اس کو وہ ناول ہے اندھیری رات اس کے اندر جو مصنف ہیں انہوں نے بڑے ہی دلچسپ انداز میں اس کہانی کو لکھا ہے اس کہانی کے اندر جو ان کا بیان کرنے کا طریقہ ہے بہت ہی ہٹ کر ہے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ اس کے اندر انہوں نے کس انداز اور کس بہتری کے ساتھ ایک جاسوسی کہانی کو ایک جاسوسی پیٹرن کو انہوں نے کس نمایاں انداز میں پیش کیا ہے تو میں اس کتاب کو بار بار پڑھنا چاہوں گا اور ہمارا خیال ہے کہ اس پر شاید فلم بن چکی ہے اگر فلم نہیں بنی ہے تو میں اگر بنانا بھی چاہوں تو میں اس پر بنانا چاہوں گا اس کی اس کتاب کا نام اندھیری رات ہے جو جاسوسی پر مبنی ہے